हमारे यहाँ बहुत सारी मानसिक स्वास्थ्य के समस्याएँ हैं जो आज भी लोग छुपाते हैं बात नहीं करना चाहते हैं लोग समझते नहीं है कि इस मानसिक समस्या क्या है अगर उनको बोल दिया कि इनको थोड़ी सी मानसिक स्वास्थ्य की दिक्कत है तो उनको लगता है कि ये इंसान का मानसिक संतुलन हिल गया है या ऐसा कुछ कुछ जागरूकता नहीं है और अभी शहरों में जहाँ लोग पढ़ने लिखने लगे हैं तो उनको पता होता है कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है और उनकी समस्या क्या है लेकिन अब गाँव की अगर बात करें तो उनको पता ही नहीं होता कि वो मानसिक स्वास्थ्य से की समस्या से गुज़र रहे हैं और उनका सामना कैसे करें ये सब चीज़ उनको पता ही नहीं होता उनकी गंभीरता का वो भी नहीं पता होता है जैसे अगर उदाहरण के लिए लिया जाए डिप्रेशन तो कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वो डिप्रेशन में हैं और आजू बाजू वालों को अगर वो है ज्ञान है तो वो बता देते हैं कि तुमको थोड़ा ये दिक्कत होगी तुम जाके डॉक्टर से मिलो लेकिन अगर तुम्हारे आजू बाजू ऐसा कोई नहीं है तो तुम उससे गुज़रते रहोगे और उसी गंभीरता को समझ ही नहीं पाओगे और वो बढ़ता ही जाएगा